फाव रेस्टुरेन्ट खौ काटलारि हरफानो थिन गारजाग्रा प्लेटस सामुस काटा सामुस थासारि नोंथाङा जाग्रा मुवानि थाखाय डेलिभारि अर्डार खालामनो नाथाय नों गोसोआव फैयोदि नोंथांनाव जेबो थोरसि लथा न'आव गैया बेखौ जानो थाखाय नोंथाङा अर्डार आव रेस्टुरेन्ट निफ्राय गारनो हानाय काटलारि आरो प्लेट्स फोर बिहरफा जाहाते नोंथाङा जाग्राखौ मोजाङै जानो हायो